में स्कूल लग्गी दी ही जदूं में जदूं चिर होई जंदा हा तेे में केह् करनी कदें मैगी बनाई उड़नी कदें ब ब्रेड पकौड़ा बनाई उड़ना

ते मेगी बनानी मेगी च केह् करना थोह्ड़ा थोह्ड़ा प्याज छिल्लना प्याज छिल्लिये प्याज भुन्नना ओह्दे बाद च सैली मर्चां पानियां फिर ओह्दे बाच टमाटर पाने टमाटर पाइयै ओह्दे बाद चूं फिर मैगी बिच्चूं सुट्टनी मैगी बिच्चू सुट्टी लाई लुइये मैगी मसाला पाना फटाफट बनी जाना मैगी पंजें मिंटें च मैगी तैयार होई जंदी मैगी बनाई लेई फिर में ब्रैड पकौड़ा बनाई लेया बेसन दा ओह्दे बाद चूं केह् आखदे उसी ब्रेड लेई ब्रैडां ओह्दे च छड़ा जीरा पाई ते जवैन पाई सुआद अनुसार बनाया उसी ओह् बी जल्दी जल्दी बनी जंदा ओह् बनाई लेआ कदें कदें ब्रेड जैम होई गेआ ब्रेड गी जैम लाई लैना ओह्दे बाद चूं कदें पीले चौल बनाई ले पीले चौल मतलब कि जेल्ले बड़ा ज्यादा चिर होई जाना ते फटाफट मैं एह्कड़ा कम्म करी लैना ब्रेड पकौड़ा बनाई लेआ मैगी बनाई लेई जैम ते ब्रैड होई गे फिर फिर आखे चा ब्रैड होई गे जां रस मंगाई ले सबेरे सबेरे चाह् कन्नै रस खाई ले बच्चें फिर ओह्दे बाचूं शामी जेल्ले मैं आना होंदा हा केईं बारी देविका च पानी आए दा हुंदा हा इन्ना कोई आखने दी गल्ल नी आना हुंदा हा घर लेट होई जंदे हे केईं बारी आइयै में शामी हुन जल्दी जल्दी घर पुज्जन केह् भला बनाना बच्चें गी केह् खलाना में आपें में जाब करदी ही स्कूल लग्गी दी ही स्कूलूं आना स्हाड़़े देवका परमंडल उत्थै इन्ना पानी आई जंदा बर्ख बिंद हारी बर्खा पवै ते पानी आई जंदा पानी आई जंदा हुंदा हा ते फिर असें उत्थै रुकना पौंदा हा देवका जिन्ने तक्क पानी थोह्ड़ा घटदा नी ऐ हा उन्ने तक्क अहें देवका क्रास नी करदे देवक क्रास नी होंदी ते असें घर नी पुज्जदे हे फिर केह् करना देवका क्रास जेल्ले करिए ते घर आना दिक्खना माए बड़ा टाइम होई गेदा बच्चे भुक्खी ए भुक्खे न बच्चे बच्चे बी कन्ने लेंदी हुंदी ही बच्चे बी पढ़दे हे ना ते आपें बी मैं स्कूल लग्गी दी ही बच्चे आए न हुन इन्नी जल्दी मैं केह् बनामा कि जेह्ड़ा मतलब कि मेरा टैम बड़ा होई गेआ जदूं मैं केह् बनाई सकनी आं फटाफट मैं खिचड़ी बनाई लैनी खिचड़ी बनाई लेई जां पीले चौल बनाई ले पीले चौल बनाने फटोफट चौल धोने पीले चौल बनाने ते फटाफट पीले चौल बनाने ते चौल धोने रक्खने ओह्दे आचू कुक्कर च तेल पाना थोह्ड़ा हारा जीरा पाया फिर ओह्दे बाद चूं प्याज पाना जेल्ले प्याज पाया प्याज भुन्नेआ छड़ी न्यूट्री पाई लेई बिच सुआद अनुसार बनानी होवे न्यूट्री पाई लेई बिच आलू पाई लेआ बिच केह् आखदे उसी चने पाई ले शैल मतलब मिक्स करियेै ते पीले चौल बनाने बनाए ते फिर ओह्दे बाद च देहीं कन्नै खाई लैओ देही कन्ने खाई लैओ जां खाई लैओ ओह्दे कन्नै केह् आखदे उसी देसी घ्यो कन्नै खाई लैओ बच्चे इयां बी खुश होइयै पीले चौल स्हाड़े मेरे बच्चे न जेह्ड़े पीले चौल खुश होइयै खाई लैंदे कुदे बी टैम होई जावे जल्दी मतलब चिर होई जावे बच्चे आखदे मम्मा अब टाइम बड़ा हो गया अब क्या खाएंगे हम तो आप पीले चावल बना दो ते मैं फटाफट केह् करना पीले चौल बनाने की के पीले चौल मैंटें च बनी जंदे पंजें मिंटें च बनी जंदे जां कदें मैगी बनाई उड़ी इक साइड उप्पर मैगी बनाई दूई साइड उप्पर तवा रक्खेआ फुल्का बनाया फटाफट बच्चें गी दित्ता मत मतलब एह् करी लैना चिर होई जावे जेल्ले ते केह् करना फिर कुछ तां कुछ बच्चें गी खलाना हुंदा बच्चे बी निक्के निक्के हे ते स्कूल पाए जम्मू स्कूल पाए दे हे जम्मू जाना हुंदा बच्चें गी लेइए मतलब जल्दी इत्थै परमंडल सकूल थोह्ड़े पाए दे हे कोई मैं पाए दे हे जम्मू पाए दे हे जम्मू जेल्ले जाना हुंदा सबेरे उठना पैहले नहाना धोना बच्चें दे टिफन तैयार करने बच्चें गी खलाना पलाना टिफन जेह्ड़े तैयार करने ओह् सब्जी बनाई लैनी कन्नै फुल्का बनाई लैना बस खाने बास्तै बच्चें गी रस देई उड़ेआ दुद्ध देई उड़ेआ चा देई उड़ी ते बिस्कुट देई उड़ी मतलब कि खाइयै बच्चें जाना